अचो त मां तव्हांखे सिंधी खाधा ॿुधाया जेका तमामु मशहूर आहिनि कढ़ी चांवरु दालि पकवान कोकी पापड़ चाप छोला कचालूं साई भाॼी भूग्आ चांवर ऐं मीठे में सीरो मालपुड़ो ॿाट जो सीरो तोशो ऐं हिन खां पोइ दालि ढोढो गयार्सी ढोढो ऐं बि तमामु मशहूर आहिनि